تاریکی اور ترقی اور نشو و نما کے لحاظ سے شاہجہاں پور ضلع کو کو بہت ساری اہم چیلنجز کو فیس کرنا ہے اس میں سب سے اہم جو ہے وہ غریبی ہے غریبی ہے انکوالٹی ہے ٹاکسی کیمیکل واٹر ایئر پولیوشن جو پریاورن میں جو خرابی آ رہی ہے اس کو بھی فیس کرنا ہے اس کے لیے ہمارے میئر صاحبہ نے اچھا کام کیا ہے اور ہم لگاتار اس چیز سے لڑ رہے ہیں میرے لحاظ میں اس چیز کو آسانی کے ساتھ میں وقت کے ساتھ میں ختم کرنا چاہیے ایک دم کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ایک لمبی چوڑی فہرست اور بہت لمبی چوڑی پلاننگ لگتی ہے اس چیز کے لیے تو کوئی بھی کام ایک دم ختم نہیں ہوتا تو مین مسئلہ یہی ہے